ہمارے علاقے میں مونسون اس طرح ہوتا ہے کہ لگ بھگ آٹھ مہینے تو ہمارے یہاں گرمی ہی ہوتی ہے لگ بھگ سات مہینے آٹھ مہینے تو لگاتار گرمی ہی ہوتی ہے اور مونسون جو ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں ایک یا دیڑھ مہینے کا بس ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا اس میں خوب بارش ہوتی ہے خوب خوب بارش ہوتی ہے اور اچھی خاصی بارش ہوتی ہے لوگ بارش کا مزہ لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی بارش مونسون جو ہے بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے بہت سے گاؤں دیہات کے علاقے ہیں اس میں باڑھ آ جاتی ہے ان کی فصلیں ہوتی ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں اور اس سے زندگی متاثر اس سے یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ کبھی کبھی تو جب زیادہ مونسون ہوتا ہے زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس گلی میں گھروں میں پانی گھس جاتا ہے خاص کر شہروں میں تو کم ہوتا ہے لیکن جب زیادہ ہی بارش ہوتی ہے تو شہروں میں بھی پانی آ جاتا ہے اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں ان کے گھر گر جاتے ہیں بعض جگہ شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو متاثر کرتی ہے